हमे चिकन बिरआनी ऑडर करलऽ छलिए शामके टाइममे आओर दससँ पनरह मिनटमे आबैके ओ नहि अएलै वएहसँ समयपर आबैके अहाँसँ अनुरोध करै छी